जियां मैं तुसेंगी जि'ला उधमपुर दे बारै च दस्सां ते इत्थें जखैनी पार्क ऐ उत्थें अस फ्रैंड कन्नै जंदे जां अपनी फैमली कन्नै जंदे उत्थें बड़ा इंजाय करदे चिप्सां खंदे कोल्ड ड्रिंक पींदे उत्थें बड़े इंजाय करदे घूमदे फिरदे फोटो बनांदे रीलस बनांदे पिक्स बन रीलस बनाते उत्थें फुल्ल बी हैन छां छां छाया बी ऐ पार्क बी हैन ते एंड दूआ पार्क ऐ साढ़ा गोल मार्केट ऐ उत्थै झूले न बच्चें आस्तै झूले न उत्थें एंड खेलने आस्तै बी बड़ी अच्छी जगह ऐ होर साढ़े पास स्टेडियम उत्थें अस रनिंग करने जंदे एंड खेलदे घूमदे बड़ा इंजाय करदे एंड देविका उत्थें साढ़ै मंदिर न एंड उत्थैं न्हांदे बी हैन